مجھے یہ تحریر بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے احساس کو اپنے جذبات کو تحریر کی شکل میں لکھیں اور کیوں لکھیں اِس لیے تاکہ جو ہم سوچتے ہیں جو ہم خیال کرتے ہیں جو ہمارے جذبات ہیں احساسات ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچا پہنچا سکیں بس اوقات کبھی کبھی ہم تحریر اِس لیے بھی لکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے جو خیالات ہیں جو احساسات ہیں اُن کو ہم اپنے اندر سے نکال کر کے ایک تحریر کی شکل میں کر کے اُس کو محفوظ کرلیں تاکہ ہمارا دِل ہلکا ہو جائے لیکن بعض لوگ اِس لیے بھی لکھتے ہیں تاکہ اپنے اندر کی جو بھی چیزیں ہیں خیالات ہیں اُن کو وہ دوسروں تک پہنچا سکیں اور ہندوستان میں تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں جو جس کا کوئی موضوع ہو منع ہو ہندوستان میں تو ہر چیز کی آزادی ہے اور ہمیں پورا پورا اختیار ہے پوری پوری آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں جو چاہیں لکھیں جیسا چاہیں ویسے رہیں